हां जी हां जी अस बोल्ला ने आं हां जी हां जी रियासी दा गै

अच्छा अच्छा कोई गल्ल नी आई जाह्गे अस कम्म किन्ना हारा ऐ किन्ने बाथरूम शाथरूम किन्ने न किचन कूचन दा कम्म ऐ केह् ऐ सनाओ ना अच्छा आं हां कोई गल्ल नी अस अज्ज कम्म लग्गे दे कुतै अस अज्ज कुतै कम्म लग्गे दे जे स्हान्नूं टैम थ्होंदा ते अस आई जन्ने'आं तुं'दे कोल कोई गल्ल नी अस सनाई ओड़गे तुसेंगी समान सुमान लखाई ओड़ने शामीं बेल्लै ते तुस कल सवेरे आइयै तुसें चलना पौना कन्नै चलियै समान पोआई लैगे हां ते समान कोई गल्ल नीं सीटां सुटां इंग्लिश लानियां जां दूइयां लानियां देसी अच्छा हां कोई गल्ल नी ओह् ते ऐ अज्जकल तुसेंगी पता ते ऐ सारी फिटिंग प्लास्टिक दी होआ दी पैह्लें पैह्लें लगदियां हियां लोहे दियां पाइपां अजकल सारा किश उ'ऐ चला दा कोई गल्ल नीं अस करी लैगे ते बाकी तुसें ठेके पर करना जां ध्याड़ी पर करना तुस सनाई ओड़ो करी ओड़ो गल्ल पैह्लें गल्ल कीती दी ठीक रौंह्दी कोई गल्ल नीं कोई गल्ल नी ते ठेके पर गै करना होग ते अप्प्रोक्सिमेटली मिगी लग्गा दा जित्थै धोड़ी दस ञारां ज्हार रपेआ लग्गी जाना खर्चा पानी कोई गल्ल निं ऐसी कोई गल्ल निं ऐ अस अपने कोला पूरी कोशश करगे ठीक ऐ फिर